पहले लोग ऐसा था पहले हम लोग बहुत मतलब भीग मतलब बहुत जिसको वीक बोलते हैं ना वीक थी रनिंग तो उसपे हम थोड़ा विशेष ध्यान देने लगे फिर हम सोचते रहे कि धीरे धीरे स्टेप थोड़ा बाई स्टेप हम सुबह रनिंग थोड़ा धीरे धीरे धीरे धीरे बढ़ाते रहे फिर उसके साथ साथ हम शाम के टाइम जो होती रनिंग टाइम में भी थोड़ा रनिंग करने लगे रनिंग करने के बाद थोड़ा योगा भी करते व्यायाम भी कर लेते थोड़ा थोड़ा उससे हमें शरीर में हमें इतनी एनर्जियां प्राप्त हो जाती थी कि शरीर बिल्कुल रनिंग में रहता था और सुबह जब हम लोग सुबह की बात करें तो हम लोग पहले बहुत काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे उससे हम लोगों को दिक्कतें होती थी तो हम सुबह सुबह काफी दौड़ करने करते करते धीरे धीरे पहले स्टेप बाई स्टेप धीरे धीरे बिल्कुल चले फिर रनिंग बढ़ाई धीरे धीरे धीरे धीरे करके हम लोगों की स्पीड बढ़ने लगी बढ़ने लगी बढ़ते बढ़ते टाइमिंग देखते टाइम भी डालते देखते कि कितने टाइम में कितने किलोमीटर हम जा सकते हैं कितने मिनट में कितने किलोमीटर की रेस हम कर सकते हैं उस पे कुछ हमें और भी चीज़ें समझो देखनी पड़ती थी खाने पीने के बारे में अगर देखा जाए खाने पीने भी हम लोग काफ़ी चीज़ों का विशेष से विशेष ध्यान देते थे कि हम इन चीज़ों को नहीं खाना है कुछ ऐसे भी कि जे इस पे नहीं खाना हमें ये चीज़ नहीं खाना इससे हमें नुकसान भी होता है को जो हेल्दी चीज़ें और हम लोगों को फ़ायदेमंद होती थी वही चीज़ हम जैसे हरी सब्ज़ियों का भी ज़्यादा सेवन किए और सुबह मोर्निंग में हम लोग फ्रूट वगैरह चने वने का ज़्यादा इस्तेमाल करते रहते थे इससे हम लोगों को कोई समस्याएं ना उपलब्ध हो और उससे उससे साथ साथ बच्चों को उसी के साथ में हमने काफ़ी प्रेरित किया बच्चों को भी दौड़ाना चालू किया बच्चों क भी सुबह सुबह रनिंग में दौड़ाते रहते थे उससे भी बच्चे भी हमारे स्वस्थ धीरे धीरे धीरे धीरे करके रनिंग उनकी भी टाइमिंग वो हमारे साथ भी दौड़ते टाइमिंग देखते हम भी उनके टाइमिंग देखते धीरे धीरे ऐसे ही हम लोग चलते रहते थे धीरे धीरे फिर शाम का टाइम मतलब शाम को भी थोड़ा बहुत रनिंग करते थे उससे फिर धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ाते रहे और उस पे हम लोग खाने का भी बहुत मतलब उस पे बहुत ही बहुत ज़्यादा हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है जैसे खाने में चना वगैरह मू हरी मूंग होती है मोर्निंग में शाम के टाइम अंडे का से जो होता है अंडे भी खा लिए जूस भी खा पी लिया थोड़ा बहुत और दूध ऊध का सेवन थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते थे जिससे हमें कोई किसी प्रकार की समस्या ना उपलब्ध हो जब हमारे शरीर स्वस्थ रहता ना पैर वगैरह रनिंग जब करते हैं तब पैर हमारे बढ़िया स्वस्थ रहते हैं जब हम स्टेप बाई स्टेप चलते नहीं बैठे रहते हैं तो हम लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती है तो इसलिए हम लोगों को रनिंग बहुत ही बहुत ज़रूरी होती है और इससे हमें बहुत पूर्व अनुष्ठान में जब हम लोग छोटी सी बात कहें तो पहले की पहले बहुत ज़्यादा दिक्कतें हमने झेली फिर हम धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे करते गए थोड़ी दूर पहला आज जैसे दो किलोमीटर कल दो ढाई फिर तीन ऐसे धीरे धीरे हम बढ़ाते रहते हैं टाइमिंग और कभी कभी पाँच किलोमीटर छह किलोमीटर रनिंग ऐसे धीरे धीरे हमारी बढ़ती रही जब बढ़ती रही तो हम लोग उस पे ज़्यादा विशेष ध्यान देने लगे बच्चों भी अपने साथ लेकर जाने लगे बच्चे भी हमारे उसी प्रकार धीरे धीरे हमारे साथ चलने लगे धीरे धीरे इसी हिसाब से जब हम लोग रनिंग करते रहते तो हमारा शरीर बहुत फिट रहता है जब हम बच्चों ध्यान नहीं देते लापरवाही कर जाए तो हमको काफ़ी दिक्कतें रह सकती हैं तो इसलिए हमेशा हमें रनिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है बच्चों को भी जागरूक करना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को भी खाने पीने का विशेष ध्यान देना चहिए और हम अपने भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं इससे हमें कोई समस्याएं ना उपलब्ध होती हैं